ग्रामीण क्षेत्रके सांस्कृतिक पहिचानके संरक्षण आओर बढ़ाबा दैमे पारम्परिक खेलके बहुत ही भूमिका छै जकरामे ग्रामीण क्षेत्रमे अनेको खिलाड़ी होइए जकरा मोनमे कहियो कबड्डी लए कऽ या क्रिकेट लए कऽ या फुटबॉल लअ कऽ बहुत मोन करै छै कि हम खेलि आगू बढ़ि लेकिन ओहेन ओकरा नहि मिल पाबैए तऽ ओ नहि बढ़ि पाबै छै लेकिन बहुत ही भूमिका रहैए सन संस्कृत पहिचानके लिए जेना कुनो कुनो ग्राममे कहियौ क्रिकेटके मैच करबै दै यऽ कखनो फुटबॉलके मैच भए जायै जाहिसँ खेलाड़ी उभरिकऽ आबै छै बहुत अच्छा अच्छा खेलाड़ी आबैए तऽ इएह कारण ग्रामिण क्षेत्रमे हर तरहके सांस्कृतिक पहिचानके लिए हर तरहके खेल भैइए जकरामे क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी जादातर होइए कियाकि ग्राम क्षेत्रमे जादातर एकरा बुझै छै इएह कारण ई खेल होइछै हॉकी सभके तऽ ओतना अखनि जानकारी नहि मिलल छै तऽ नहि भए रहल यऽ लेकिन फुटबॉल हऽ क्रिकेट ई सभ बहुत छैल यऽ ग्रामीण क्षेत्रसँ भी हमर सभके उठि उठिके लड़का सभ आबि रहल यऽ जे हमर देशके नाम रोशन करि रहल छै आगू बढ़ि रहल छै इएह कारण ग्रामीण क्षेत्रके इच्छाशक्तिके पहिचानके संरक्षणके बढ़ावा दए के लिए खेलके आब बहुत ही भूमिका देल गेल यऽ इएह कारण खेल खेल अइसन चीज छै जे हमर हर क्षेत्रमे आगू बढ़ि सकैए आओर करि सकैए